हैलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल केरु हा हा हा हा हा हा जी जी हा भारती भारती आइस्क्रीम वारी हा हा हा हा हा जी जी जी जी ॿुधायो ॿुधायो अछा मूं वटि अछा दादी हा दादी हा मूं वटि हिकु त हीउ मैंगो पिस्ता अथव केसर पिस्ता अथव रसमलाई पिस्ता अथव हा ऐं चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर ऐं छाईं छाईंअ जो फ्लेवर में आइस्क्रीम जेके अॼुकल्ह अॼुकल्ह जा ॿार पसंदि कनि था छाईं गिदरो मिक्स फ्रूट कान थींदो आहे मिक्स फ्रूट हा ऐं बेल बेल ॿुधी अथव बेल दादी बेल बेल बेल शरीर में एॾी ताक़त थी थी कंदी आहे ॿार बेल जो जूस हा ॿार त पी नथा सघनि हा दादी उन ती छा मां घर में ठाहींदी आहियां आइस्क्रीम होम मेड हा हीउ त पाइनैपल वैनिला हीउ त किथे किथे मिली थी वञे बाक़ी केले जी आइस्क्रीम सॾे तम दादी हे कहिड़े कुंड कुर्छ मां माण्हू अचनि था ऐं ॿी साफ़ु सुथरी ठहियलु थोरो ठाहींदी आहियां और साफ़ु सुथरो जो जेके ॿार नथा खाई सघनि न जेके शयूं विटामिन जूं उहे आइस्क्रीम जे रूप में खाई था वठनि दादी हा

जी बसि बसि हा ऐं ॿारनि खे खपनि आइस्क्रीमूं पिज़्ज़ाऊं मोमोज त इन करे मां इहो ई सोचो की कीअं न कीअं त ॿारनि जे पेट में वॾनि जे पेट में शयूं वञनि त सहीं हा तव्हां मूंखे तव्हांजी घर जी एड्रेस ॿुधायो घणा पैकेट कहिड़ा कहिड़ा मोकिलणा आहिनि मां लिखी थी छॾियां तव्हांखे ज़रूरत हुजे दादी त ऐं कॾहिं खपेव हा कहिड़ी कहिड़ी आइस्क्रीम खपेव ऐं ऐं ॿुधो ॿुधो शुगर फ्री खपेव या शुगर वारी खपेव छो की शुगर फ्री बि आहे अॼुकल्ह सभिनि खे लॻी पियूं आहिनि शुगरूं त शुगर फ्री

अछा अछा हा हा हा हा हा ओके ओके हा हा अछा अछा दादी हू त तव्हांजो नंबर इहो ई व्हाटसप ऐं फ़ोन वारो नंबर इहो ई अथव या ॿियो को नोट कराईंदा नंबर छो की मुंहिंजो माण्हू ईंदुव न न ता हू मुंहिंजो मुंहिंजो मुंहिंजो मुंहिंजो छोकिरो ईंदो ऐं उन खे कैश ॾेई छॾिजो ऑनलाइन मां हलाए नथी सघां त तव्हां उन खे कैश पैसा ॾिजो ऐं बिल मां उन जे हथां ठाहे मोकिलींदीमांव ऐं तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हांखे पैकेट में खपंदव या ॾंडियुनि वारी आइस्क्रीमूं खपंदव दादी हा हा हा चओ चओ चओ हा हा हा ऐं बेल बेल वारी बेल वारी आइस्क्रीम मोकिलियांव टेस्ट करे ॾिसो हा हा अछा अछा अछा जी जी जी जी दादी जी दादी ॿियो कुझु दादी हा ऐं पाड़े ओड़े में बि कंहिंखे खपनि आइस्क्रीम त दादी मुंहिंजो नंबर ॾेई छॾिजोनि हा हा हा मुंहिंजो एड्रेस वैशाली नगर ईदगा रोड गौरी नगर निर्भय मैंशन लिखियलु अथव दादी मकान जे हे न त तव्हांखे कंहिं महिल बि ज़रूरत हुजे टाइम ते अची तव्हां वठी वञिजो दादी जी हा ॾाढो सुठो लॻो मूंखे तव्हां सां ॻाल्हाइण में हा हा हा हा बसि बसि बसि झूलेलाल साईं महिर करे हली वञे बसि अचिजो दादी हा हा जी हा जी जी जी चङो दादी रखां थी हा न ॿियो फ़ोन पियो अचे पुठियां जय झूलेलाल दादी जय झूलेलाल